ہمارے علاقہ میں بہت سے تھیٹر ہیں مگر کچھ ہی دو تین ہی زیادہ مشہور ہیں ان میں سے سنی میکس موہن میں صرف سنی میکس کو سے واقف ہوں اور میں صرف دو یا تین بار سنی میکس میں گیا ہوں وہ بھی میرے کچھ قریبی دوستوں کے ساتھ